मेरा नांऽ प्रेमनाथ ऐ ते में रियासी डिस्ट्रिक्ट च रौह्ने आह्ला होर मेरी उमर जेह्ड़ी ऐ इसलै स्हत्तर साल ते तकरीबन स्हत्तर साल ऐ होर ओह्दे बाद अस जेह्ड़ा एह् जमीनें ई हैल पान्ने आं जां पैह्ले जमानै च एह् माल रखदे हे एहे मैंहियां दांद गवांऽ जेह्का देसी हैल पांदे हे देसी हैल पाने कन्नै केह् होंदा हा की जेह्की फसल अच्छी होंदी ही जेह्ड़ा लोकें गी एह् जेह्ड़ा बमारियें दा ओह् होंदियां हियां जेह्कियां ओह् इन्नियां नेईं होंदियां हियां होर गर्मी दे हैल चला दे न जां एह् दोआइयां चला करदियां न एह् जियां लोकें दी एह् इसलै हैल दिंदे न एह् इयै गौरमैंट नै दिंदे न जेह्ड़ा नुक्सान बी ऐ जेह्ड़ा हैल एह्दे बारै च भी दोआई ऐ जेह्ड़ी ऐ ओह् अस फसल गी पाने आं ओह् दोआई जेह्ड़ी ऐ साढ़ी सूट निं करदी ऐ क्योंकि उस च फसल दा फसल गी नुक्सान ऐ होर जेह्ड़े नुक्सान जेह्ड़े लोग खंदे न उस फसल गी ओह् केईं बमारियें दे शकार होई जंदे न इस बारी गौरमैंट नै कोई ऐसा तरीका बनाना चाहिदा जेह्दे कन्नै की एह् पिच्छले सिस्टम दे स्हाब कन्नै फसल त्यार होऐ ओह् फसल जेह्ड़ी ऐ कामजाब होंदी साढ़े इत्थें ते एह् जेह्ड़ियां हैलें आह्लियां फसलां न एह् बमारियें दे घर न होर बमारी ऐ जादै फैलदी एह्दे कन्नै इस आस्तै एह् जेह्ड़ा कम्म ऐ हून एह् फसल लाने आं जियां की अस घीआ लान्ने आं आं रातीं इंजेक्शन लांदे न ते दूऐ दिन ओह् किलो होई जंदे न एह् नेआं जेह्ड़े जेह्ड़ा ऐ एह् जेह्ड़ा सिस्टम एह् कोई अच्छा निं ऐ अच्छा एह्दे कन्नै केह् ऐ की एह्दे कन्नै केईं किस्म दियां बमारियां बनी सकदियां न होर एह् बमारियां जेह्ड़ियां न बड़ा मुश्कलै कन्नै आदमी करी सकदा होर इंदे कन्नै भी जेह्ड़ा अस बमारियांं एह् जाओ डॉक्टरै दे ते ओह्बी आक्खदा यरा केह् खाद्धा अज्ज तोह् ऐं कक्ख निं केह् खाना हा उऐ रुट्टी खाद्धी ऐ जेह्ड़ी फसल होंदी ऐ साढ़े ओह् अस चौल बी खन्ने ओह् दालीं ओह् बी होंदियां न जियां लगभग होंदियां न एह् होंदियां न एह्दे आस्तै कोई बी ऐ हून जियां लान्ने आं प्याज़ लान्ने आं ओह् लान्ने आं होर मूली लान्ने आं शलगम लाने आं बगैरा होर जेह्ड़े असें ओह्बी हैल पांदे न लोग हैल पाइयै ओह्बी जेह्ड़ा अच्छा लेई जंदा ऐ इस आस्तै गौरमैंट नै कोई ऐसा सिस्टम कड्ढना चाहिदा जेह्दे कन्नै की साढ़ा एह् जेह्ड़ा बमारियें दा घर खत्म होई जा ते फसल अच्छी होऐ ते कोई ऐसा तरीका होना चाहिदा की के एह् जेह्का हैल ते इसदे कन्नै हजारां किस्म दियां ते बमारियां बनी जंदियां असेंगी ओह् ज्हारां किस्म दे कोई प्रॉब्लमां आई जंदियां न इस आस्तै एह् जेह्ड़ा दोआई आह्ला जां हैल आह्ला जेह्ड़ा सिस्टम एह् थोह्ड़ा भी गौरमैंट नै सोचना चाहिदा एह्दे बारै च क्योंकि एह् दोआई जेह्ड़ी अस खन्ने आं एह्दे कन्नै एह् जेह्के लोग बमार होंदे न एह्दे आस्तै असें गी कोई गौरमैंट नै ऐसा तरीका दस्सना चाहिदा कि जेह्ड़ी एह् फसल की जेह्ड़ी एह् बगैर इनें दोआइयें दे जां एह् इनें हैलें दे बगैरा एह् ऐ साढ़ी जमीन च ओह् असेंगी एह् तरीका गौरमैंट नै कोई नेहा बनाइयै करना चाहिदा क्योंकि ओह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ी जिंदगी जां कोई बी साढ़ा सिस्टम सेट बेही सकदा होर चली सकदा एह्दे कन्नै गै होर केईं किस्म दे जहरीले पदार्थ पैदा होंदे न ते होर ओह्बी हैल दी बजह कन्नै केईं चीज़ां अस पैदा करने आं ओह्बी हैल दी बजह कन्नै जेह्ड़ियां ऐसियां नेईं हैन इस आस्तै गौरमैंट नै कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिदा एह्दे कन्नै कि साढ़ा जेह्ड़ा जमीन दा सारा स्हाब कताब ठीक होऐ इस आस्तै अस पिच्छले जमींदार लोक आं होर असें जमीनै दे सिर पर गै सारा कम्म होंदा दारमोदार साढ़ा इस आस्तै सारी उमर होई ज़मीनै आस्तै राहंदे राहंदे होर केईं पैह्लें दांद रक्खदे हे अज्जकल ट्रैक्टर चला दे होर ट्रैक्टर कन्नै बाड़ी बुहांदे जेह्ड़ी ऐ बाड़ी एह् नेईं बनदी ऐ जेह्दे कन्नै की दांद घरै रक्खे दे होन अज्जकल लोक छुड़ी गेदे न दांद रक्खना ते माल रक्खना छुड़ी गेदे न लोक ते एह्दे आस्तै एह् फसल दा जेह्ड़ा नेहं फसल लाना जेह्ड़ा नुहाड़ा तरीका ठीक ठाक कोई गौरमैंट नै ऐसा अपनाना चाहिदा की साढ़ी फसल अच्छी होई जा होर बमारियें कोला लोक बचियै रौह्न इस आस्तै कोई नेआं तरीका छुड़ना चाहिदा ऐ इस आस्तै चलो जो बी ऐ ओह् गौरमैंट नै केह्ड़े स्हाब कन्नै दिक्खना चाहिदा की कियां